شاہجہاں پور میں بہت سے تیوہار منائے جاتے ہیں جو مقامی روایات اور عقائد كی عكاسی كرتے ہیں جیسے ہولی ہولی پر ہم لوگ ایک دوسرے كے گھر جاتے ہیں اور گلے ملتے ہیں ایک دوسرے كو رنگ لگاتے ہیں اور عید پر لوگ گلے ملتے ہیں ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے كے گھر پہ جاتے ہیں سوئیاں وغیرہ كھاتے ہیں جیسے اور دیوالی دیوالی پر لوگ پٹاخے چھٹائے جاتے ہیں اور ایک دوسرے كے گھر جاتے ہیں گجیاں كھائی جاتی ہیں